हमरासभके समाजमे अगर कहबै तऽ एहिठाम जे छै से बारह प्रकारके जे छै से संस्कृति मानल गेलैए ओना संस्कृति तऽ ढेरिक छै लेकिन बारह प्रकारके मूल संस्कृति छै आओर हमरासभके समाजमे देखल गेलैए कि सभ संस्कृति सभ संस्कृतिसँ मिलल छै ई नहि कहि सकैत छियै जे कि मानि लिअ हम ब्राह्मण समाजसँ छियै किओ अगर यादव समाजसँ आबैत छथिन या किओ मानि लिअ जे छै से डोम समाजसँ आबै छथिन तऽ एकर मतलब छै कि जे कि हम मानि लिअ जाति अलग अलग छियै लेकिन संस्कृति जहाँ तक कहबै बहुत बात मिलैत छै आओर एक दोसरसँ सभ जुटल छै एहन तऽ बात नहि छै अगर मानि लिअ हम ब्राह्मण समाजसँ छियै आओर हमर ब्राह्मण संस्कृति छै तऽ ओही संस्कृतिमे कुम्हारो आबै छै जे कि ओ हमरा बर्तन बनाए कऽ दै छथिन तखने हमरा ओहिठाम उपनयन विवाह मूड़नमे होइ छै या किओ अगर डोम समाजसँ छथिन तऽ तऽ डोमो समाजके लोक ओ जानै छथिन हमर संस्कृतिके आओर हम ओकर संकृतिकेँ जानैत छियनि जब ओ बर्तन बनाए कऽ हमरा दै छथिन तखने हमरा यहाँ जेना मानि लिअ कि चङ्गेरा भेल कि डाली भेल कि वगैरह वगैरह आओर कए तरहक आबैत छै जे कि ओ दै छथिन तखने हमरा यहाँ उपनयन संस्कार होइत छै या जेना मानि लिअ जेना हमरासभके विवाहमे जे छै से विवाह जे होइत छै तऽ लड़कीकेँ जे छै से सिन्दूर जे पड़ैत छै तऽ सभसँ पहिने धोबी समाज जे आबैत छै ओ धोबी समाज सिन्दूर दैत छथिन हुनकर जे महिला आबैत छै ओ महिला सिन्दूर लए कऽ आबैत छथिन आ ओ जे छै से ओ दै छथिन जे ई पहिने देल जाउ आओर ओ देल जाइत छै कहैके मतलब हमरा यए कि हमरा हमर स संस्कृति जे छै सभ संस्कृति मिलल छै ई नै कैह सकै छियै जे कि हँ कुछ कुछ एहेन बात छै कि हमरामे जे प्रचलन चलि एलैए ओ हुनकामे नहि छै लेकिन ई जे कहबै संस्कृतिके जहाँ तक बात छै संस्कृति हमरासभके मिलल छै आओर हमसभ अक्सरहाँ समाजमे एक बेर नहि सए सए बेर कहबै तऽ हमसभ समाजमे एहि तरहक हमसभ विचार विमर्श करैत रहलियैए जे हमरासभके संस्कृति जे छै से लगभग तऽ मिलल रहै हमसभ प्रेमसँ रहैत छी हमरासभके ओइठाँ एहन तरहके बात ककरो भावनामे ई नहि छै जे ई ब्राह्मण थिकाह या कि हम जे छै से महादलित छी या कि हम छोट वर्ण छी तऽ हमरा लोक एहन तरहक दृष्टिसँ देखैत अछि से सभ बात हमरा समाजमे नहि यए हमरा समाजक मुख्य विशेषता यए हमर समाजक ई जे छै से एकटा दार्शनिक छै देखैवला चीज छै जे एहिठाम अहाँ जे छै से एक सङ्गे देखबै जे एक सङ्गे सभ भोजन करैए एक सङ्गे सभ जे छै से कोनो विवाहमे या मूड़न या उपनयनमे सभ आबैए सभके यहाँ सभ निमन्त्रण दैत छै सभ जाइत छथिन भोजन करैत छथिन कतहु तरहक कोनो तरहक भेदभाव जे कहबै से हमरा समाजमे एहि सभ चीजके नहि छै